ہیلو ڈرائیور وہ آپ اچھا گاڑی چلا لیتے ہیں بہت اچھے سے گاڑی چلاتے ہیں آپ مجھے اتنا ہیلپ کیے اتنا اتنا دور سے اتنا تک لے کے آئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیسے شکریہ ادا کروں آپ بہت اچھے ہیں یہاں گھما دیے اوہ یہاں لا کے رکھ دیے یہاں پہ آپ مدد کیے چھوٹا مل پور میں لا کے اور یہاں کا پورا منظر دیکھیے کتنا سنہرا تھا پہاڑ تھا جھرنا تھا کتنا اچھا اچھا سین سب تھا آپ یہاں پہ ہماری مدد کیے آپ کو کیسے شکریہ ادا کروں آپ تو بہت اچھے سے مدد کیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کہاں رہتے ہیں اوہ چھوٹانا آپ کے بغل میں ہی رہتے ہیں اچھا آپ کا گھر کتنا دور ہے یہاں سے اوہ پانچ کلو میٹر اچھا اچھا ہاں تو بہت اچھا آیا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کرنے کے لائق ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کبھی ملیں گے تب ٹھیک ہے آل دا بیسٹ